मां रिया बुलाणी आहियां ऐं मां राजस्थान जे अजमेर में रहंदी आहियां असांजो राजस्थान ॾाढो सुठो आहे ऐं हिन राजस्थान में डांस ॾाढो प्रचलित आहे सभई माण्हू डांस ॾिसी ख़ुशि थींदा आहिनि माण्हू परियां परियां खां असां ॾिसणु ईंदा आहिनि असांजे राजस्थान में न नंढनि खां वधीक वॾनि खे बि डांस जी तमामु शौक़ु आहे डांस ई सभिनि खे वणंदो आहे ऐं असांजे इते जो फेमस डांस आहे घूमर डांस घूमर डांस खे ॾिसण लाइ माण्हू ॾाढा परियां परियां खां ईंदा आहिनि ऐं असांजे पुष्कर में माण्हू कांच ते बिह करे बि ऐं घाघरो पाए करे बि डांस कंदा आहिनि ऐं अठ अठ मटकियूं मथे ते रखी घुमी वेंदा आहिनि असांजो घूमर डांस ॾाढो प्रचलित आहे ऐं सभिनि खे वणंदो आहे सभु हिन डांस खे ॾिसी ख़ुशि थींदा आहिनि ऐं जॾहिं बि राजस्थान में घुमण ईंदा आहिनि तॾै घूमर डांस त करे ई वेंदा आहिनि ऐं घूमर डांस सां गॾु घाघरो ज़रूरु पाईंदा आहिनि छोकी घाघरो घूमर डांस जी शोभा खे वधाए थो ऐं गॾु में कांच ते बिह करे सत मटकियूं मथे ते रखी करे बिह इहा घूमर डांस थींदो आहे